ہیلو سر اولا سے بول رہے ہیں سر میں ابھی چاندنی سوک چوک سے قطب مینار کے لیے اولا بک کی تھی جی سر جی جی سر سر آپ کتنی دیر میں آ جائیں گے چاندنی چوک سر آپ کو تیس منٹ لگ جائیں گے ابھی کہاں ہیں آپ سیلم پور سر اوکے سر سر میں آپ کا انتظار کر لیتی ہوں سر آپ تیس منٹ میں ہر حال میں پہنچ جائیے گا اوکے سر اوکے سر شکریہ سر